हाँ हमें काम के अलावा बहुत से और बहुत से शौक़ हैं जैसे की हमको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है लेकिन कुछ प्रॉबलम के वजह से हम आगे पढ़ नहीं पाए आगे ज़्यादा जहाँ तक के पढ़े हैं ठीक है लेकिन अब हम अब यहाँ पर हमको मेहँदी लगाना बहुत अच्छा लगता है जैसे शादी ऊदी फंगसन उँगसन में सबको मेहँदी लगाना ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है मेहँदी लगाना शादी में डांस करना बहुत अच्छा लगता है और सबके साथ सब सबके पाल्टी में इन्जॉय करना हमको बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा तो हमको अपने घर में जो पाल्टी रहती है सबसे अच्छा लगता है कि हम अपने घर में सब कुछ करें हमको बाहर घूमना उतना नहीं अच्छा लगता है ले किन जो हमको अच्छा लगता है हमारे घर में सब कुछ हो वो सब बहुत अच्छा लगता है और डांस उन्स करना खेलना कूदना और जैसे कि हम लोग खेलते हैं तो हमारे घर वाले भी डांटते हैं कि अरे इतनी बड़ी हो गई खेल रही हो इतनी बड़ी हो गई खेल रही हो हम लोग क्या करें अपने उससे सोचते हैं चलो हम लोग खेलेंगे कूदेंगे कुछ भी करेंगे नहीं तो डांस उन्स करेंगे तो जितनी तेज़ हम अपने घर में इस्पीकर और साउंड बजाते हैं न हमारे घर में सब लोग बोलते हैं कितनी तेज़ बजाती हो तुम पागल हो कितना डांस करती हो क्योंकि ये तो हमारा शौक़ है डांस करना और डांस करने के साथ हमको गाना भी बहुत अच्छा लगता है जैसे कि हम कुछ भी गाना गाए कि जैसे कि भगवान जी सबसे ज़्यादा उनके कृष्ण भगवान के गाने बहुत अच्छे लगते हैं और जैसे शंकर जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं माता रानी के भी गाने बहुत अच्छे लगते हैं ही ये सब गाने लग भगवान के जहाँ जहाँ भी कुछ भी होता है वहाँ पर हम गाने जरूर जाते हैं ये सब हमको करना बहुत अच्छा लगता है ये हमको और खास कर त हमको पढ़ने का बहुत शौक़ था लेकिन अब समय के साथ सब बदल गया सब पढ़ भी नहीं पाए कोई बात नहीं है अब हमको ये सब करना बहुत अच्छा लगता है डांस करना गाना गाना सब ये सब बहुत कुछ अच्छा लगता है हमको और अपने घर में सब के साथ बातचीत करना और अपने फैमली के साथ रहना हमको बहुत अच्छा लगता है अपने भाई बहन के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा हम अपनी मम्मी के साथ रहते हैं हमारे मम्मी के साथ रहते तो हमको बहुत अच्छा लगता है हाँ हमारी मम्मी और मैं और हमारे भैया लोग सब हमारे साथ रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये सब हमको बहुत अच्छा लगता है